ओइ द्रायभार नोंथां माथो कभिद नि समाव मास्क बो गानाखै नोंलाय गारि इसे खरा सालाय मैलाला गारियाबो मारामराम सुवा नामा नों